हमर हमरा लगमे एहन छै जाहिसँ कि कॉलेज गेलो हँ वहाँ पर किछु पार्टी फंक्शन कोइभी फेयरवेल ई सब भेल ओहि सबमे हमरा डान्स करैके पड़त नीकसँ तैयारी करए लए पड़ैए छै किछु दिन पहिलेसँ सब किछु के तैयारी करए पड़ैछै शादीमे गेलो हँ तऽ अहूँ करु अहाँकेँ आबैछै अच्छासँ डान्स करए खातिर अही करिऔ जादा अच्छा डान्स करए छिऐ शादीमे गेल बराती भेल कॉलेज इसकुल हर जगह पर भी अच्छा डान्स करैछी अहाँ करू ई सब हमरा बहुत जादा ही पसन्द छै डान्स करना सबसँ जादा ही पसन्द है भेल जाहिसँ कि कॉलेज कॉलेजमे डान्स बहुत जादा ही अच्छेसँ करना पड़ जाता है दु तीन दिन पहलेसँ ही तैयारी करए लए पड़ैछै हमरा शादीमे भी गेलो हँ मामाके शादी फेमिलीमे किसीके भी शादी भेल अहाँ गेलिए किछु दिन पहिले अहाँ आबि जाएब अहाँकेँ डान्स करए लए आबैछै अच्छासँ डान्स करबए करु नहि डान्स ई गाना पर करु ओ गाना पर करु जाहिसँ कि हमरा आबैछै तऽहम करि लेइ छी बहुतके नहि आएल तऽ वहाँ साइडसे ही बैठल रहल देखल अहाँकेँ आबैछै अहाँ करु कॉलेजमे डान्स कोइ पार्टी फंक्शन हुए उसमे फेयरवेल हुआ टीचर वगैरह किसी का भी तो डान्स करना होता है उसमे इतनेमे अहाँ डान्स करु नए अहाँकेँ बहुत अच्छा आबैछै अहाँ कएले रहिए पिछले बेर तऽ इहो बेर अहींँ करि ई पहिनब ई पहिनल जाए अइसन रेडी होना चाही ई रेडी होना चाही ई गाना पर अहाँ डान्स करि लिऔ बहुत अच्छासँ आबैछै अहाँकेँ ई गाना पर हम करि लेब बहुत सारा अइसन चीज सुविधा हमरा पास छै जैसकि शादीमे गेल तीन चारि दिन पहिलेसँ ही तैयारी करल करएके पड़ि जाइछै हमरा सबके फिर हमसब करि भी लेइ छिऐ डान्स करना सबसँ जादा तऽ कॉलेजके यादगार पल इसकुल सबसँ जादा फिर मामाके शादी परिवारमे केकरो शादी सबसँ जादा यादगार पल होइछै